हमारी संस्कृति के लिए बहुत सारी कलाएँ एवम शिल्प कपड़े हैं जो बहुत आवश्यक हैं जैसे कि मानव धर्म में हमारे संस्कृति में हमेशा धोती कुर्ता पहनने का प्रचलन चला आ रहा है धोती को हमेशा पैरों के दोनों साइड पहनी जाती है और कुर्ते को हमेशा बाईं साइड पहना जाता है जो और शिल्प शिल्प कला में हमारे हमारे देश में हमारी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए जैसे बचपन में मिट्टी के बर्तन में खाना खाया जाता था और आज कल आज कल युवा लोगों को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्कृति में हमेशा शिल्प को शिल्पकारी में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं जैसे मिट्टी के बर्तन को चूल्हे पर खाना बनाने पकाने के लिए उपयोग में किया जाता है हमेशा हमारी संस्कृति में बहुत सारी कलाएँ और बहुत सारे शिल्प हैं जो कि संस्कृति को बढ़ावा देते हैं जैसे कि हमारी कला को ध्यान में रखना है कला में शिल्पकारी जैसे बढ़ई का काम मोची का काम कपड़े सिलने का काम और खेती खेती बाड़ी का ख़ास प्रचलन है हमारी संस्कृति में अनेक कलाएँ हैं जैसे कि हम खेती से जुड़े हुए है और खेती बाड़ी को पूर्ण करने के लिए हमेशा ही अपने परिवार के लोगों के साथ जुड़ कर खे खेत के कार्य को पूर्ण किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार से हम अपनी संस्कृति से वंचित न रह पाए और हमारे भारत मा भारत देश में एक ही संस्कृति सबसे सनातन धर्म की संस्कृति है जिसमें हमारे दादा परदादा आदि के जमा समय से बहुत सारी क्रियाकलापें जैसे जैसे कि खेत में जाना और और खेत में जाकर खेती करना यह सबसे बड़ी कलाकृति का काम है